हैलो नेईं नेईं जनेहा तुसें माप दित्ता हा में उऐ नेई सीती ही शैल ही सीती दी में ओह् फ्ही कपड़ा गै थोह्ड़ा हा ते गला उऐ नेहा बनेआ गै नी में ते अपने कोला शैल बनाई अच्छा नेई नेई में शैल ही सीती दी

ठीक ऐ ठीक तुस कपड़ा ठीक ऐ तुस कपड़ा कपड़ा भेजू उड़ेओ ते गला तुंदा बनी जाह्ग ओह् बटन बटन लाउ उड़ंग भेजू उड़ेयो तुस प्लाजो बी भेजू उड़ेयो बटन भेजू उड़ेयो तुस उसी लाउ उड़गे